देखिए गाँव में आदमी रहते हैं तो बहुत रंग की बात बोलते है बहुत रंग के जैसे अपना बिहारी में भाषा में होता है वैसे भी आदमी बहुत रंग के बात बोलते हैं और बहुत आदमी बजटन बाजार चल जाते हैं बाहर चल जाते हैं तो उसको बच्चा भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ का भाषा सीख जाते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं वहाँ से लोग आते हैं वो वहाँ से भाषा बाले धिया पुता सीख जाती है तो यहाँ आते हैं तो बोलते हैं तो यहाँ के आदमी सब क्या बोलते हैं कि मेरे गाड़ी देता है बहुत आदमी बोलते हैं कि वहाँ से सीख के बिहार में रहते तो वैसे बोलते थे वहाँ से आया है तो बिहार यहाँ का भाषा सीख के आते मरे बहुत तरह के बहुत तरह के सीख जात बोलने लगता है मन में सोच लेते हैं कि बहुत रंग के बाद बहुत आदमी तो बोलते हैं कि हम लोग हम लोग को गारिये देते हैं और यही सब कहानी है और जैसे टन बजार हम आए बहुत आदमी में रह के बिहारी में भाषा बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग को जैसे हम लोग को बोलते हैं वैसे भी बिहार में जइसन दिखते वो तरह से हम लोग भी बोल देते हैं टन बजार में जाते हैं तो वहाँ से बच्चा आते हैं तो बोलते हैं तो बहुत आदमी कहते हैं गाड़ी बक रहा है बहुत आदमी कहता है कि देखो वहाँ से सीख के आया हुआ है ये तरह के बाद है यही तरह के आदमी बोलते हैं और सोच भी अपना अपना जइसन होता है वैसे बोलते हैं लोग